जय झूलेलाल मां परिवार होटल मां खाधे जो ऑडर ॾिनो हुओ मुंहिंजे घरि महिमान अचण वारा हुआ त मां हुननि खे चयो हुओ की हिकु बजे ताईं मुंहिंजे घर ते खाधे जो ऑडर पहुचाइनि उन्हनि बराबरि सही समय ते हिकु बजे ते मुंहिंजे घर ते गरम गरम खाधो पहुचायूं मां उन्हनि जी ॾाढी शुक्रगुज़ारु आहियां जय झूलेलाल